ہیلو السلام علیکم جی مجھے آپ سے ایک انفارمیشن چاہیے تھی جو ایک نئی کار لانچ ہوئی ہے مرسیڈیز بین پیٹرول والی تو مجھے اس کے اس کے اس کی وہ چاہیے تھی نالج کہ یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے جی اچھا تو اس میں کون کون سے کلرس اویلیبل ہیں اچھا اچھا تو اس کی بک بکنگ کی کیا پروسیس ہوگی اچھا اچھا پوری پوری کار بک کرنے کے لیے ون کرور روپیز دینے پڑیں گے آپ کو تو اس کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے

جی اچھا اور یہ آن لائن بھی آڈر کر سکتے ہیں یا مجھے وزٹ کرنا پڑے گا آپ کے

جی جی یہی بہتر رہے گا کہ میں وزٹ کروں کیونکہ مجھے زیادہ تفصیل سے پتہ لگ جائے گا وہاں آ کے کہ کار کیسی ہے جی تو کیا کہتے ہیں اور اس کے کیا کیا فیچرس ہیں کار کے اچھا ٹھیک ہے تو آپ ایک بار وہ بتا دیجیے مجھے انسٹالمنٹ کے کیا پروسیز بتایا تھا آپ نے

اچھا جی جی ٹین لاکھ روپئے ڈاؤن پیمنٹ جائے گی ٹھیک ہے تو کتنے مہینے تک چلے گی یہ انسٹالمنٹ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تھینک یو سو مچ میں آپ کا وزٹ وزٹ کروں گا